नमस्ते नमस्ते

तो क्या करना है हाँ मिठाई लड्डू है बालशाही है गुझिया है गुलाब जामुन है रसगुल्ले हैं छेना वाले हैं जैसी आपको चाहिए वैसी मिल सकती है केक भी मिल सकता है हाँ है सब कुछ मिल जाएगा हाँ मटकी वाला भी मिल जाएगा आप जैसा चाहें वैसा मिल जाएगा चाहे चॉकलेट का लें या ब्रेड वाला लें जो लें वह मिल जाएगा आपको हाँ मिल जाएगा आप जो आप जैसी मिठाई चाहें वैसी मिठाई मिल जाएगी आपको जैसा केक चाहेंगी वैसा केक मिल जाए हाँ तो कान्हा के लिए लेना है तो आपको मिल जाएगा आप यह जितने नहीं नहीं अन्डे नहीं पड़े होंगे जितने बजे आप कहेंगी उतने बजे आपको मिल जाएगा

हाँ हाँ मतलब जितने बजे जितने बजे कहेंगी उतने बजे आपको हमारे नौकर आपको दे जाएँगे आपको आना नहीं पड़ेगा हाँ तो साथ में सात बजे हमारे नौकर आ जाएँगे लेकर जो मिठाई चाहिए वह मिठाई आप बता दीजिए कि हमको ये मिठाई चाहिए आप बता दीजिए हैं हाँ है छेना भी है हाँ तो रसगुल्ले भी मिल जाएँगे लड्डू भी मिल जाएँगे बेसन वाले मिल जाएँगे बूंदी वाले मिल जाएँगे जैसे हाँ जैसे लेड्डू आपको चाहिए वैसे मिल जाएँगे आपको

हाँ सब भेज दें पैसों की कोई तारीख मिठाई आपको भेजो पैसों की कोई बात नहीं है पैसे आप जब चाहें तब दे सकती हैं ऐसी कोई बात नहीं है हमको पता है हम आपको जानते हैं तो पैसे की कोई बात नहीं है आप जब चाहें तब ले सकती हैं हाँ और कुछ हाँ कपड़े भी मिल जाएँगे कपड़े भी मिल जाएँगे कपड़े भी मिल जाएँगे बाँसुड़ी भी मिल जाएगी आपके झाल हाथ के कान के जितने जो चाहें आप सब मिल जाएगा हाँ सब मिल जाएगा हर किसी की दुकान है हमारे पास सब कुछ मिल जाएगा आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा औ हमारे नौकर आपको दे भी जाएँगे लेने आना भी नहीं पड़ेगा आपको वहीं घर मिल जाएँगे

ठीक नमस्ते